ماہی گیری میں بہت سی ذاتیں ہیں اور کمیونٹی میں ہم بہت سارے تیوہار ایک ساتھ مناتے ہیں جیسے عید بقرعید اور ایسا کہیں کہ ہم پندرہ اگست اور چھبیس جنوری پندرہ اگست جس دن ہمارا دیش آزاد ہوا تھا اس دن کو ہم لوگ ایک ساتھ مل جل کر مناتے ہیں وہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو یا کسی بھی دھرم کا ہو انسان ہو کسی بھی دھرم جاتی کے لوگ ہوں وہ چھبیس جنوری اور پندرہ اگست کو ایک ساتھ مل کر مناتے ہیں اور جگہ جگہ مٹھائیاں باٹی جاتی ہیں اور طرح طرح کے پروگرام کیے جاتے ہیں اور اسکولوں میں مدرسوں میں ہر جگہ پروگرام کیے جاتے ہیں اور یہ سب مل کر ایک ساتھ مناتے ہیں